जोंनि रनथांफेर जोंनि गोदो बर'नि नेमाव आरो जोंना गोदो बोराय बुरैनि दिन बर'नि नेमै जोंनि दिनाव मा आसान थेबहैयोमोन आरो आसान जरासे लाङोमोन सान्दिनि आसान जरासे लांगोन गय जरासे लांगोन थाखा जरा लांगोन थालिर बिलाइयाव जुनानै ओमफ्राय बेखौ साहानि उखुम दरखं मोखां उखुम मुदायाव उखुम मान्दालियाव थेबना गारबोयो जोङो बेखौ थेबना गारबोनोसै जों फैनोसै आरो बे आसानखौ अखानायै जाब्लाबो जायाब्लाबो होफैफिनगोन होफैफिनगोन आरो बिमा बिफाया बिमाया होफैफिनगोन बे आसानखौ ओमफ्राय आसान होफैनायाव जायोब्ला बावनो जायो होनलांनोसै जायाब्ला जाया होनसै बेखौ आसान फिरायनाय होनो आसान फिरायनाय ओमफ्राय बे जायाब्लाथ' गैला आरो जायोब्लाथ' जायोब्ला बेहाय आसान फिननायनि अमा देखुरा फिसा जा जायो जाहोनांगौ अमा देखुरा फिसा जाहोनांगौ आसान फिरायनायनि आरो बिनि उनाव दामा दल आइ आफा जाथि बंस' बिदा फंबाय बिमा बिफा दाम दरहानि गिदिर अमा जाहोगोन बेखौ दाम दरहा होनो बेखौ अमा जाहोनानै ओमफ्राय अमा बिखाव हरगोन आरो गोदोना अमा बिखाव हरो बे अमा बिखाव हरनायखौ ओमफ्राय एसे एसे एसे जाय जाय थांफादों बेनो रानै रानै रानै रानै हरगोन एसे एसे एसे थफ्ला जुयै जुयै जुयै हरगोन हिनजावनि बिमाया अखानायै लाबोनानै बेनो जोंना गोदोनि बर'आ ओमफ्राय दलै नोगोरै आं गय खावनायखौबो नुदों आरो खेबसे बैराथि जरा बैराथि जरा लानानै गय खावगोन सात सिरि गय खावगोन सात सिरि गयखौ खावनानै ओमफ्राय बे गय बिगुरखौ संग्राययाव दोननानै साहानि उखुमाव गारखोयो एखौ आं खेबसे नुदों गय खावनायखौ बे आंजों खावलायलायोमोन आइफोर आफाफोर जोंना गोदो बर'नि नेमाव बे बर'नि नेमथार बेयो दाथ' गैला बिदि गय खावनाया आरो नुनोबो मोनला आरो आसान थेबनायबो गैला दा ओरैनो खबर थांनाय आहाथ' बिहामजोखौ आसान थेबा थेबनो मोनाखै खबर थांदों जों जरा जरा लानानै थांनांगौ खबरावबो लरा लरा लांनो मोना जरा जरा सयजन बा सयजन साब्रै बा साब्रै लांनांगौ आबै जरा जरा आरो बे खर' गज'खौ लांनो मोना खर' गज'खौ हामा नायजेननायाव आरो हिनजाव लायनायावबो खर' गज'खौ लांनो मोना दोनलांनायाव दोन थांजायो फिसाय गैयि बा हिनजाव गैयिया बे लायनायावा बे फिसाइ गैया सोरबायाबा हिनजाव गैयिया बिसोर थांनो हामा जों बे बर'नि नेम